हैलो बस ठीक तुस सनाओ कुछ निं करा दे अस अंजी अंजी ओह् में ना तुंदे कन्नै किश कम्म हा ते थोह्ड़ियां लकड़ियां चाही दियां हियां आं जी आं जी सर्दियें आस्तै लकड़ियां चाही दियां हियां बालनै आस्तै तुंदे कोल होग आं जी कोई ट्राली इक्क देई गै देओ आं नेईं अंजी मिगी चाही दियां गै न अंजी अच्छा ते घर पुज्जी जानी ऐ आं त्रीह् ज्हार रपे दी पौनी इक्क ट्राली ठीक ऐ भी तुस मिगी करियै देई ओड़ेओ ते ठीकर परसों तगर भेजी ओड़ेओ ते ठीक ऐ